हैल्लो हां जी मैडम कु'न बोल्ला करदे ओ अच्छा अ'ऊं रचना भारती बोल्ला करनी आं तुसें किस बारे च जानन्ना चांह्ने ओ हां जी हां जी अच्छा अच्छा तुसें पता ऐ तुस दिल्ली दे इन्नियां सारियां साढ़े कोल मार्किटां न तुस उत्थै चली जाग्गे अगर ते सारे कोला पैह्ले तुस पालिका बजार जेह्ड़ा साढ़े कोल औंदा ऐ उत्थै तुसें थोह्ड़ी चाइस ते मिकी लगदा के सारे ही कपड़े मिल्ली जाने न कोई तुसें गी कोई लैंह्गे शैहंगे बी मिल्ली जंदे पर लैंह्गे असें तुसें कोई स्पैशल शाप च जाना पौना ऐ अगर तुसें एह् रोज मर्रा दे जेह्ड़े कपड़े लाने न ते ओह् तुसें अराम कन्नै मिल्ली जाग्गे ते लैंह्गे शैंह्गे बी तुप्पियै मिल्ली गै जाने न ऐसा निं ऐ के नेईं मिलगे तुसें गी हां तुसें गी ना होर उत्थै इक खान मार्किट ऐ अवा ओह् थोह्ड़ी हारी मैंह्गी मार्किट ऐ ते तुसें उत्थै बड़ा किश शैल स्टाक लब्भी जाह्ग ते होर बी तुसें बड़े हारे जेह्ड़े दो तिन्न जगह न उस कोला डबल गै लेई आग्गे हां जी हां जी मिकी थुआढ़ी अवाज क्लेअर आवा करदी ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फिर ओके